अपन संस्कृतिके धरोहरके संरक्षित राखएके लेल तऽ अपन संस्कृतिके इएह भेल जे अपना समाजमे कोना जीवी कोना रही बाल बच्चाकेँ पढ़ाबी लिखाबी नीक शिक्षा दी नीक ज्ञान दी गलत काज नहि करै बच्चा नीक करै अपन पूर्वजके प्रतिष्ठाके अमानत राख केना लोक बड़का कऽ

मान सम्मान करैया अपनासंँ पैघके छोटके की छी छोटके सङ्गे ओ व्यवहार करी पैघके सङ्गे पैघ वला व्यवहार करी इएह बुझब भेल बाल बच्चाकेँ कोना उपनयन होइया कोना मुड़न होइया कोना बिआह होइया द्विरागमण होइया तऽ एहिके लेल इएह हमर संस्कृति भेल जे अपन इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा आ पिछला पुरखक मर्यादाके वंशक लाज राखी